पुर्णियामे ऐसन ढ़ेरी लोकल मीडिया छै जकरासँ कि पुर्णियाके समाचार जनता सबके सुनबै सकै जैसे कि पुर्णिया रेडियो भए गेलै पुर्णिया न्यूज भए गेलै पुर्णिया न्यूज भए गेलै जैसे मोबाइल पर भी लोकल मीडिया सँ समझ सकै छै आओर सुन सकै छै आओर ग्रामीण तक न्यूज पहुँचाबै सकै छै आओर ऐसे ही जैसे अखबार दैनिक अखबार भए गेले डेली न्यूज दैनिक अखबार ओकरोसँ भी सुनि सकै छी जाहिसँ हम्मे अखबार पढ़लियै दू चारि गो लोक बैठल छै चौक चौराहा पर ओहो लेलकै अखबार हम्मे पढ़लियै ओहो पढ़लकै ऐसे दैनिक दिनचर्येसँ हमसभ जुड़ल रहि सकै छियै आओर हमर जिलामे एसन ध्यान मीडियाके देना छै जैसे कि हमरसभके रोड कच्ची छै गढ्ढा छै खालि जकरा ट्रैक्टर चलै छै मोटरसाइकिल चलै लायक छै नहि ओ सब ध्यान मीडिया दैनिक अखबारमे डालना चाही जकरापर डाले नहि छै ओ सभ खाली नेता सबकेँ खबरि डालै छै जकरा कि ओकरा पैसा टानेमे बने आओर कि नेता सब तऽ ओकरा पैसा देते दू चारि हजार चुप भए जेतै एहिना ग्रामीणके डालतै तऽ के देतै पैसा के सरकारके पक्षके ठीक केलखिन जे ओकरा पैसा देतै एहि सब नहि होइ छै जेकि हमरा गाँव सभमे होना चाहिए आओर बेसी जरूरत भी छै रोड वुड बनना आओर कुछ नहि बहुत